हॅलो हां सांग हय हय सांग बरें बरें केन्ना हालो बीन बरें केन्ना वचपा आयज फाल्यां बरें बरें आ दाबोलीन एयरपोर्ट बरें बरें बरें खंय रे दाबोलीन ड्रॉप करपाचें द्रॉप आ बरें बरें कितलीं जाणां आसा एकटें हां बरें कॉस्ट पळय आतां चार्जीस आमी चड घेयना

ए सी जाय कितें नॉन ए सी तेच्या चार्जीस आसा ते ए सी जाय तो वन ठावजन वन ठावजन आसा एकटेक्स हय हय बरें तुका कमी करता चलय

तूं कितली सांगता सांग कितें सांग कितले करचे वन ठावजन दोगांयचें बरें थीक आसूं चल हय कांदोली एक्जेक्ट टायमींग कितले टूवेलो क्लोक येवू बरें बरें पळयता तेन्ना फ्लायट आसा थ्री ओ क्लॉकाची बरें बरें सवाय रेस्टोरंट आसा न्हू ते एरपोर्टाचे सायडीन रेस्टोरंटा आसा न्हू बरी टिचर्स एन टॅन रेस्टोरंट आहा थंय ते रेस्टोरंट बरें होय होय लागींच आसा तें खंय फायव हंड्रेड डोगांक दोगां दुसरें ना पे ते टेस्टी आनी बरें फूड दिता सर्वीस बी बरी आसा तेंची मदी अशे स्टॉल्स आसतले थंय तुमकां मेळटले खावपाक बरें आ हा बरें आ हा बरें बरें एक कॉल कर म्हाका हांव भायर सरता बरें आ बाय